हमसब पूजा करै छिए सब सब रङ्गके करै छथिन जेना ब्रहस्पैत करै छी तऽ जकरा जते पार लागै छै ओ लोक करैए अपन हँ तऽ हमर जेना भगवतीके पूजा भेलनि हँ से केलहुँ ब्रहस्पैतके पूजा केलहुँ हमरा सबके गाममे बजरङ्गबली छथिन हुनका जाके पूजा पाठ केलहुँ तऽ जकरा जतेक पार लगै छै से अपन लोक करैए हँ तऽ जकरा जे श्रद्धा भगवान दै छथिन जे मोन रहै छै हँ की कहू पूजा पाठके बारेमे किछु समझेमे नहि अबैए हँ सब तऽ लोक कहै छै जे झूठे छै सच्चे छै हँ ककरो भगवान एतेक दऽ दै छथिन ककरो किछु नहि दै छथिन लेकिन सबटा देखिऔ पाथर लोक कहै छथिन पाथर विश्वास तऽ फेर हुनकेपर नहि करबनि तऽ आओर किनकापर करबनि हुनकेपर सबसँ बड़का विश्वास छै हँ पूजै छिअनि फल ओ देबऽवला छथिन मइआ लेकिन हम बुझै छिए सबसँ बड़का फल होइ छै इन्सानके अपन आत्मा शुद्ध रहबाके चाही मोन नीक रहबाके चाही ओहिसँ बड़का पूजा किछु नहि छै जदि अहाँ ककरो नीक बात कहै छिए तऽ नीक हेतै आओर तेहन मोन रखबाके चाही पूजा पाठ छै अहाँ श्रद्धालए मोनके शान्तिलए कऽ रहल छी करू लेकिन सबसँ बड़का छै आत्मा साफ राखू ककरो नीक बात कहिऔ ई सबसँ बड़का पूजा होइ छै ओहिसँ एहन पूजा हम आओर किछु नहि बुझै छिए